हैलो आं जी तुसें फोन कीता हा की तुसें कटड़ा रियासी घुम्मन जाना जिन्ना रस्ता लम्बा होऐ उन्ना जादै लैने होने अस ते उन्नी गै लम्बा पैसे लैने होने अस अच्छा अच्छा भी ठीक ऐ दिक्खी लैगा किन्नी सोआरियां न थुआढ़ियां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ दिक्खी लैगी अं'ऊ ते उस स्हाबै दा गै लैगे जिस स्हाबै दा खर्चा होग अच्छा अच्छा ठीक दिक्खी लैगी ठीक ऐ ठीक ऐ होर बी अग्गें पिच्छें घुमागै नेईं तुसें अग्गें पिच्छे घुम्माना जां सिद्धा इंया गै सबेरै जाना ते शामीं बेल्लै आई जाना इन्ने तगर टाईम हेग थुआढ़े कोल ताहियें अस लैआ दे नेईं तां टाईम दा निं ऐ इत्थें आं आं उऐ आं आं ठीक ऐ ठीक ऐ घुमाइयै रक्खगी

अच्छा अच्छा भी किराया तुसेंगी पौना चार ज्हार ठीक ऐ